हँ हमरा सबके गाड़ी घोड़ाके साधन नहि अइ घर पड़ैय दूरी चौकपर पड़ैये गाड़ी घोड़ा गाड़ी घोड़ामे अबैये तऽ बेसी भाड़ा भूड़ी लै छै दरभंगा मुजफ्फरपुर जाइ छी इलाज लए अइमे इलाज होइए पाइ ढ़ौआ कतऽसँ एत केनाके की हैत नहि हैत अहु पाइओ लगेलासँ बाल बच्चाके सुरक्षित नहि रहैये तकरा बाद जे की कहू हमरा सबके बहुत दिकदारीके बात बहुत समय खराप अइ आरो समाचार की कहू की कैल जेतै घोड़ा घोड़ा गाड़ी बाबू नहि भेटैये ने अइ पुरुष छै बाल बच्चा चारिटा बेटी छलै चलि गेल सासुर बूढ़ा बूढ़ी छी आबके देखत अहीं सब समाचार समाजमे छी ने अहीं सब देखब अहीं सब करब ने जेना जे होइए से अहीं सब करू देखू हमरो सबके अहीं सब लऽके बेड़ा पार उतरबै समाजके बेटा जीबौ जे समाज सार हमरा सबके देखथिन